तुस मिगी अपने दोस्तें बारे च दस्सो कि थुआढ़े दोस्त जेहड़े ओह् बचपन बिच कनेह् हे और बचपन दे दोस्त हे जेह्ड़े उं'दे कोला तुसें केह् सिक्खेआ और हून जेह्के जोआनी च जां कालेज च जेह्के जां बाह्रमी कोला बाद जेह्ड़े थुआढ़े दोस्त बने उं'दे बारे च दस्सो तुस उं'दा सुभा कनेहा हा थुआढे कन्नै कि'यां रौंह्दे ओह् अगर तुस मसीबत च फसी जाओ ते थुआढ़ा साथ दिंदे ओह् जां नेईं दिंदे ते ओह्दे बाद एह् बी सुनाओ कि थुआढ़े दोस्तें दी कोई नौकरी लग्गी जां नेईं लग्गी ते हून तुस अपने बारे च बी दस्सो कि तुस अपने दोस्तें कन्नै किन्नै अच्छे वेहार कन्नै रौंह्दे मेरा नां ते पंकज सिंह ऐ जेह्के मेरे बचपन दे दोस्त हे ते अस जेल्लै में फर्स्ट च ऐडमिशन लैती फर्स्ट च पाया ऐडमिशन लैती जेह्के मेरे दो त्रै दोस्त जेह्के बने इक दलीप हा इक अंकुश हा ते रोहित हा ते अस जेल्तै अस जेह्के हे बचपन च हे बड्डे बड्डे होंदे गे फ्ही असें ई शौंक बड़ा खेढने दा बड़ा शौंक हा त्रौन्नी जने ई असें ई क्री बैट बाल ते जेह्के बचपन दे अस किठ्ठे पढे़ ते उं'दे कन्नै बड़ा हस्सी मजाक करना जेल्लै में अपने हाई सकैंडरी च आया ते नौमीं दसमीं च में जिसलै ऐडमिशन लैती ते उत्थै में मेरा जेह्का मिडल में स्कूल पढै़ दा हा उत्थै मेरा इक दोस्त मेरा हाई सकैंडरी आया ते बाकी जेह्के हे ओह् उ'नें ग्रां च ऐडमिशन लैती हाई स्कूल लड्डन च ते इत्थै आइयै मेरे बड़े दोस्त बने ते जेह्के त्रै चार जेह्के मेरे खास दोस्त हे इक जिं'दा जि'यां नांऽ दस्सै ना अ'ऊं दलीप ते अपना बलवंत हा वरुण हा अतुल हा ते असें किठ्ठे बौह्ना किठ्ठे डैक्स होंदे साढे़ ते लन्च टाइम बेल्लै असें किट्ठे रुट्टी खानी ते खेढना ते जेल्लै पढ़ना किठ्ठे बेहियै पढ़ना कोई डिसकशन होए तां बी किठ्ठें बेहियै करनी कोई बी क्वश्चन होऐ ओह् बी किठ्ठै बेहियै करना किठ्ठे बेहियै असें डिस्कशन करनी ते जिसलै साढे नौमी दसमीं दे पेपर होए ते सारे पास आऊट होई गे ते जिसलै किठ्ठे होंदे ते दोस्तें च ते इ'यै डिस्कशन करनी अग्गें करना केह् ऐ केह् एम ऐ ञारमीं बाह्ऱमी च कुत्थै ऐडमिश न लैनी ऐ ते कोह्का केह् एम ऐ केह् अचीव करना चांह्दे हो तुस जिसलै भी में दसमी क्लेयर करियै ते भी में ग्यारमीं च ऐडमीशन लैती ते उत्थै मेरे बड़े जैदा तकरीबन दोस्त बने ते में जैदा भी में डोगरी च इंट्रैस्ट हा बड़ा डोगरी ते डोगरी रक्खी असें जेह्की मैम हियां शशि बजाज मैम होर ओह् असें गी डोगरी पढांदियां हियां बड़ा शैल पढ़ांदियां हियां ते डोगरी च मेरे जेह्के दोस्त हे दो इक प्रतीक हा रोमी हा रोहित हा ते रोमी हा जेह्के अस दोस्त हे ते असें केह् करना कि किठ्ठे जिसलै क्लास लग्गनी असें किठ्ठे बौह्ना ते क्लास च बड़ी मस्ती करनी कोई लैक्चरर निं आए दे होन ते असें केह् करना फोन चलाना गेम खेढनी जि'यां कोई लूडो लाई ओड़ी खेढदे रेह् ते बड़ा इक मजाक करना इक दूऐ नै ते भी जिसलै भी अस सारे किठ्ठे बौंह्दे ते भाई कि'यां अग्गें केह् करना कि हून साढ़ी बाह्रमीं पास होने आह्ली ऐ अग्गें केह् करना ऐडमिशन कुत्थै लैनी कोह्के काॅलेज पढ़ना ते भी असें बेहियै सारें डिसकशन करनी कि उत्थै केह् करना अग्गें केह् एम ऐ साढ़ा उसी कियां अचिव करना ते काॅलेज च ऐडमिशन लैनी जेल्लै भी में बाह्रमीं पास कीती ते बाह्रमीं पास करियै में काॅलेज च आया कालेज च मेरे कालेज जेह्के हाई स्कैंड्ररी दे दोस्त हे जेह्रके ञारमीं बाह्ऱमीं दे ओह् मेरे नै आए दो तिन्न चार आए ते असें च ऐडमिशन लैती इद्धर ओ ते केह् कि पता हा कि डोगरी रक्खी दी जि'नें चोगरी रक्खी दी ही कम्म कक्ख निं डोगरी रक्खी दी प्रदीप ते मेरे कन्नै कन्नै गै आया ते किश मेरे जेह्ते दोस्त हे जेह्के ओह् अपने आउट ऑफ स्टेट चली गे ते जेह्का इक दो नाइन टैन्थ दे हे मेरे नै पढ़ै दे हे ते इक ते जेह्का वरुण हा उस महाराष्ट्रा ऐडमिशन लेई लैती पीएमके थ्रू ते जेह्का गोपाल हा ओह् हा अपने आंध्र प्रदेश ते इत्थै अस जिसलै आए ते इत्थै होर जैदा फ्रैंड बने जिसदे कन्नै इत्थै आइयै ऐन्नऐस्सऐस्स ज्वाइन कीती बोलने गी ओह्दा नां ऐ नैशनल सर्विस स्कीम हिंदी च उसी आखदे राष्ट्रिय सेवा योजना ते जेह्का नुहाड़ा मोटो ऐ ओह् ऐ नाॅट मी बट यू इत्थै जेह्के साढे़ सिनियर हे ओह् बी फ्रैंड आह्ला लेखा हे जिसलै में ऐन्नऐस्सऐस्स ज्वाइन कीती इत्थै मेरे काफी दोस्त बने ऐन्नऐस्सऐस्स च आइयै ते जिसलै असें कॉलेज ग्राऊंड च बौह्ना तां ग्रुप च बौंह्दे हे अस ते गेम खेढनी अंताक्षरी बगैरा बी खेढनी ते कदें कदें असें ग्रांउड च बौह्ना गाने गाने दोस्त जेह्के मेरे हे गाने दे बड़े शकीन हे ते फ्ही अस जिसलै त्रीयै सैम्म च पुज्जे ते मेरे होर दोस्त बनी गे ओह् ते ऐहे गै फ्ही मेरे होर नमें दोस्त बने ते उं'दे कोला असें गी सिक्खने गी थ्होआ हा जिसलै किठ्ठे होना ते गलत संगत च नेईं जाना गलत रस्ते पर नेईं जाना अच्छाई दी तरफ जाना लेकिन मेरे दोस्त इक मेरा ऐन्नऐस्सऐस्स दा कैम्प लग्गेआ अस सारे किठ्ठे दोस्त चार पंज जेह्ड़े होंदे हे ना इक नितिश ऐ राहुल ऐ आशिश ऐ इक लक्षय ऐ अस किठ्ठे गे जेह्का नितिश ऐ ओह् जेह्का डांस करदा ऐ आशिश ते नितिश दमै डांसर न ते साढा जेह्का ग्रुप ऐ ओह् दस्से बंदे दा ग्रुप ऐ ते जेह्का कोई सिंगिंग करदा कोई डांस करदा ते अस फ्ही भद्रवाह् कैम्प लाया ओह् कैम्प हा पंजें दिने दा ओह् हा संगम कैम्प ओह् हर साल कैम्प लगदा कॉलेज दे खिचियै पंजी बच्चे जंदे न पंजियां चा जेह्के अस दस पंदरां दोस्त हे तो होर जेह्डे कन्नै गेदे हे ओह् बी दोस्त बनी गे उत्थै असें बड़ा इंजाय कीता ते गेम खेढी कबड्डी खेढी ते साढा इक मैच हा जिंद्राह् कन्नै ते अस सारे जने ते इक मेरा जेह्ड़ा दोस्त हा ओह् मोटा जेहा ओह् कबड्डी लेइयै गेआ ते पैह्ली रेड च उस उस सुपर रेड कीती ते त्रै प्वाइंट उं'दे आउट करी आया ते मिगी इन्नी जाच घट्ट ही ते में गेआ रेड लेइयै ते में दो बंदे बचे दे हे में कबड्डी लेइयै गेआ ते बंदा ओह् जेह्का होंदा ओह् आखदा हा प्वाइंट लेइयै आ ते में करै दा हा ते हत्थ बज्जेआ ते ओह् आउट होई गेआ ते इत्थै साढ़ा इक फंक्शन हा सिंगिंग प्रोग्राॅम होएआ ते असें सिंगिंग कीती असें डोगरी दे गाने गाए असें ते ओह्दे च साढ़ा फर्स्ट प्राइज आया ते अस बड़े खुश होए असें बड़ा डांस कीता ग्रुप जेह्का साढ़ा गेदा हा पं'जियें बंदे दा जिसलै अस उत्थै दा औना लगे पं'जी बंदे अस इ'यां आए कि उत्थूं अस लग्ग गेदे हे ते जिसलै आए ते पं'जी दे अस दोस्त बनियै फ्ही जिसलै अस कॉलेज आए ते जित्थै बी लभदे बुलाने इक दूए गी होर फ्ही जिसलै मेरा फिफथ सैम्म आया ते होर बी काफी जैदा दोस्त बने होर आए तिन्न चार ते जि'यां मेरा समिसटर बदलदा रेहा उ'आं मेरे दोस्त बधदे रेह् मेरे कालेज च ते हून मेरी ग्रैजुएशन बी होने आह्ली ऐ ते हून केइयें कोईं यूनिवर्सिटी ऐडमिशन लेई लेनी केईं ने आउट ऑफ स्टेट चली जाना ते हून मेरा जेह्का एम ऐ ते में ऐम्मए करनी ते जेह्के मेरे दोस्त हे ते उं'दे कन्नै बेहियै बड़ा अच्छा फील होंदा हा ते ओह् ही पुरानी गल्लां शल्लां करनियां ते जिसलै क्लासै चा पढियै औना ते ग्रांउड च बैठना नेईं ते कैंटीन जाना किठ्ठे खाने गी कुलचे खान जाना ते फ्ही तिन्न तिन्न कुलचे खाई ओड़ने गप्पें दोस्तें कन्नै बड़ा मजा औंदा ते जेह्के जोआनी दे दोस्त बचपन दे दोस्त ओह् ते भुलदे गै नेईं ऐ ओह् अजें बी लभदे अज्ज बी करदे ते लभदे गले मिलदे ते जेह्के मेरे हाई सकैंडरी दे दोस्त हे ते ओह् किश पढ़ै दे ते किश कम्म करै दे ते ओह् जित्थै बी लभदे हाय हैलो बगैरा ते जेह्के मेरे कॉलेज दे अजें परैजैंट जेह्के दोस्त इस टाइम उप्पर न ओह् ते बड़े चंगे न मतलब उं'दे कन्नै बेहियै बड़ा मजा औंदा उं'दे कोला एह् सिक्खने गी लभदा कि अस कोई गलत राह् च नेईं जाह्चै ते अच्छाई च जाह्चै गलत संगत च जाना निं चाहिदा अगर गलत संगत बच्चा नशे च पेई जा ते ते ओही फ्ही अग्गें पढी निं सकदा ते एह्दे कोला अस अच्छी संगत च जाह्चै ते स्हेई संगत च जाह्चै अपनी जिंदगी च कामयाब होई सकदे ते जेह्के साढे़ एम न ते एह् ते